एक लाख एक हजार एक सौ बयासी दो लाख दो हजार दो सौ बयासी तीन लाख तीन हजार दो सौ बयासी चार लाख चार हजार चार सौ अठारह पाँच लाख पाँच हजार आठ सो अठासी